हैलो अशोक अंकल ड्राइवर त ॻाल्हायो मां रीतिका थी ॻाल्हायां हाणे मां ईअं न तव्हांजी ॻाडीअ ते पंजे नंबर मां मूंखे टे नंबर पंहिंजे घरु में छॾियो मूंखे हाणे वापिसि ॿिए नंबर वञिणो आहे तव्हां अची सघंदव मूंखे साढी टी तईं पहुंचणो आहे तव्हां ॾह मिंटे में अचो मां हेठि लई बियांव थी पई